मैं कला प्रदर्शनी के बारे में यह सोचती हूँ कि लोगो को कला प्रदर्शनी देखने के लिए जाना चाहिए क्योंकि वहाँ जाने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है विभिन्न प्रकार की कलाओं का ज्ञान होता है विभिन्न प्रकार के नृत्यों के बारे में पता चलता है और काफी सारी चीजों के बारे में पता चलता है जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव होता है और कला प्रदर्शनी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि उसमें हमें हमारे संस्कृति के बारे में भी पता चलता है काफी सारी चीजों के बारे में पता चलता है कला प्रदर्शनियों में काफी सारी कला प्रदर्शनियां होती हैं जैसे कि आभूषणों की कला प्रदर्शनी कांच के सामान की कला प्रदर्शनी नृत्य की कला प्रदर्शनी और वहाँ पर जाकर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़े और हम इन चीज़ों को देखें समझें और अपने कला प्रदर्शनी के बारे मे सीख कर उसमें आगे बढ़ कर अपनी रुचि ले सकें